ब्रह्माण्ड में सबसे आकर्षक हमको लगने वाले सबसे अच्छी चीज जो है सबसे अधिक आकर्षक करती है वह भगवान और हमारे सनातन धर्म से जुड़े देवी देवताओं का महत्व सबसे अधिक रहा रक्खा गया है इसमें ब्रह्माण्ड में कुछ ऐसे हमारे प्राण प्रतिष्ठा मन्दिर हैं जो ओ स्वयं भू से पैदा हुए हैं जैसे बाबा काशी विश्वनाथ ऊँ यहाँ चन्दौली में बाबा जागेश्वर नाथ चकिया के पास स्थित वह हर साल कुछ न कुछ उनके प्रगति बढ़ती रहती है यह सब ब्रह्माण्ड के ऐसे रहस्य हैं जोकि बहुत ही आकर्षक करते हैं वहाँ पर हमलोगों की श्रद्धा भावनाएं ऐसी है जैसे कि हमलोग हर सोमवार को जाते हैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने और वह हनुमान जी हमारे साक्षात विराजमान ब्रह्माण्ड में वह संकटमोचन और इस समय तो चकिया क्षेत्र में भी कोइलरबा हनुमान जी हैं जो कि उनकी ऊ ऊ जो उ मूर्ति है वो बहुत ही आकर्षित आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है और वह बहुत ही अधिक आकर्षक वह हमलोगों को करती है और हमलोग जो वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं ब्रह्माण्ड में तारा मण्डल पृथ्वी पर बसे जीव जन्तु जोकि हमारे ब्रह्माण्ड में ही बने हुए हैं बसे हुए हैं ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति भगवान के द्वारा इस तरह से हुई है जो कि एकदम आकषर्क है पेड़ पौधे से लेकर के पहाड़ झरना सब यह ब्रह्माण्ड में ही है ब्रह्माण्ड में तारा तारा मण्डल चन्द्रमा सूर्य हमलोगों को साक्षात दिखाई देते हैं जोकि हमारे हमारे आकर्षण का केन्द्र है हमारे हमको शक्ति प्रदान करते हैं जिससे कि हमलोगों का मन हमेशा अच्छा रहता है और हमारे ब्रह्माण्ड में शंकर भगवान के मन जो जो शिवालय हैं हम उन्हें जा कर देवघर में भी दर्शन किया देवघर में जो शिव लिंग है बताया जाता है कि रावण जा रहा था रास्ते में उस समय उस शिवलिंग को उसको बहुत तेज से लघुशंका लगी इसी कारण वह उसको भगवान ने अपने हाथ से रख दिया चरवाहा का रूप पकड़ कर आ वही वह स्थापित हो गई और यहाँ तक माना जाता है कि उस शिव शिवलिंग को उसने पैर से दबा दिया वही वह वही देवघर जो बोला जाता है बोलबम लोग जाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है ब्रह्माण्ड में हमारे एक से एक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जोकि रहस्यमयी है ऊर्जा प्रदान करती है जैसे कि हमारे ब्रह्माण्ड में वह क्या बोलते हैं कुछ किला और कुछ रहस्यमयी वह जिस तस्वीरें जैसे की क्या कहा जाता है तो ऐसे ऐसे चीजे हैं जो ब्रह्माण्ड में हमको अ आकर्षक का केन्द्र बने रहती हैं ब्रह्माण्ड में एक से एक तरह के मनुष्य हैं भग एँ इसमें ब्राह्मण यह वह ब्रह्माण्ड में जातियों का भी विभाजन हुआ ब्राह्मण सबसे सर्वोपरि माना जाता है और उसके बाद क्षत्रीय क्षत्रीय कहा जाता है कि अ भगवान राम का जन्म क्षत्रीय कुल में हुआ था रघु रघुवंशी थे और यादव जाति यादव जाति एक ऐसी जाति जिसको बताया जता है कि श्रीकृष्ण भगवान का जन्म यदुवंशी यदु यादव लोगों में हुआ था वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत और बहुत पूजनीय सदैव भगवान विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण भगवान का जन्म यादव कुल में हुआ था ऐसे ऐसे करके जातियाँ का विभाजन हुआ शूद्र हैं और मनुष्य भी अनेक प्रकार के हैं ब्रह्माण्ड में कोई छोटा है कोइ बड़ा है कोई पढ़ा लिखा है कोई तरह तरह के लोग हैं जो कि वह हमारे